सोरहं अक्टूबर उणिवीह सौ ॿाहठि हिकु मार्च उणिवीह सौ फेहठि ॿ मई ॿ हज़ार हिकु टे जून ॿ हज़ार ॿ चारि जुलाई ॿ हज़ार टे